हेल' औ माबा बै गय गायनायनिसो माबा रायज्लायनो होननानै फन हादोंमोन आं नोंसा गामियाव गय गायनायनि रायज्लायदों ना माव मावनायाथ' मावनांसिगोमोन खामानि मावग्राफोरखोबो लोगो माने हाजिरा मानसिखोबो नागिरबाय थादो नागिरनायालाय अ हाजिरा मानसिखोबो मोजां माने जिखिनि मोजां मावग्रा बेखौ मोनाखै नालाय बिखायनो मावहोनोबो बिबादि जाना थादो आरो होमब्लाबो

ए

बे सप्तायावनो माबानोसै नामा गायथारनो हानाय बादि फुलियाबोथ' गैया नोङा दोंखायो बे हाबा मावग्राखोसो माने बेखोसो बे सप्तायावनो बेनथ'

ए अ बे सप्तायावनो गायना दोनसै दां माने गायोब्लाथाय जि गायबाय हाजारसेसो फुलि गायखासै आरो हाजिराफोरखोबो दसजोन सातजोन आठजोन दसजोनसो लाखासै सानसेयावनो जिखिनि हायो सानसेयाव अ फुरासे एवनानै माने बोसोरसे माने गोरान खालामनानै दोननाय जादो थ' र बे ड्रेनफोरखोबो बानायना दोननाय जाखाबायमोन बानायनायालाय गायनोल' नांगौमोन आरो

दे होमब्ला ओंखारदो होमब्ला ने फैगोन सप्तायाव आं खनसे खबर हरबावगोन गायखालि आरो हाजिरा मोनखालि फायब्लानो जाबाय नायफायब्लानो जाबाय

अ अ अ अ अ अ अ अ दे दे जागोन दे बे सप्तायावनो गायथारखानाय खालामथारसै आरो दे होमब्ला अ दे दे